आतां टुनान टुर्नामेंट बी खूब आसतात खूब कडेन बगला खूब टुर्नामेंट आसता सो हांवें चितलें की एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करुया म्हणून हांवें क्रिकेटचो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लेलो की खुबशे टिमी आसलेले आनी ऑडियन्स पण आयलेली आनी तांची तो सोय करूंक जाय न्हय मेन म्हटल्यार पाणयची सोय सो पाणयाची सोय काय आतां बोटली काय पावचे ना इतल्या खूब लोकांक सो हांवें एक टँकर अरेंज करपाचो सोदलो हांवें खूब कोणाक विचारले अशें वॉटर सप्लाय नंबर बी आसा जाल्यार विचारले विचाारले कोणी सांगलें येथय खंय तरी लागीं आसा म्हणून वॉटर सप्लायर ऑर वॉटर टँकर तेचो बिजनस आसा म्हणून सो हांवें ताका विचारलें पयशे विचारले एका ट्रिपीक कितले ते ताणें सांगलें म्हाका अशें लागींच्या मनशांक जाल्यार हांव सातशें घेतालें आमच्या मनशांक बी जाल्या हजार नाजाल्यार ताच्या वयर सो आमची आमी मात्शी लागीं आसली सो ताणें सांगलें सशें घेता म्हणून ते पयशे बी जाले आनी मागीर तेका इनफोर्मेशन बी दिवंक जाय न्हय सो ताका सांगलें की लोकेशन खंयची ती सांगली तेका हयसरच म्हणून सांगली कुर्णान म्हणून ताका परत आतां लोक कितले आसा ते ताका सांगलें लोक आतां टिमी बी धरून सेपरेट परत आतां बाकीचे लोक बी येतले तांकां तांच्या खातीर एक्स्ट्रात मागवपाचें पडटलें खबर ना न्हय ऑडियन्स कितली येवं शकता न्हय परत मागीर स्केड्यूल सांगलो टायमींग सांगली कितल्यांक येतली ती कितल्यांक स्टार्ट जातली टुर्नामेंट पर टुर्नामेंटाच्या पयलींच पाणी जाय न्हय कित्याक थोडे अशे पयलींच प्रॅक्टीस करतात ऑर किंवां डिले जाता सो पयलीच आपूण अवस्था करून दवरलेली बरी न्हय अशी वेवस्था तें जालें मागीर अशें पेमेंट बी हांवें तांकां पयलींच केल्लेलो मागीर तांच्या ते इले वॉटर सप्लाय सामको टायमार आयलो एक ट्रीप सांगलेली पण ती एक ट्रीप कमी पडली म्हाका ताका आणी एक ट्रिपीक ऑर्डर दिवपाचो पडलो दोन ट्रिपी म्हाका वॉटर टँकराचे मागोवपाचे पडलें कित्याक लोक खूब आयलेलो आनी बरें जालें तांच्यांनी सामको म्हाका टायमार दिलो वयल्यान एक अर्जंट तांकां सांगलेली ट्रीप पाणयची ती बी तांच्यांनी म्हाका दिली सो बरें आसा बरें जालें टुर्नामेंट